دیکھیے کچھ برسو میں جو مالیاتی ریاس شعبے ہیں اس میں جو بھی بہتری آئی ہے جو بھی بدلاؤ آیا ہے وہ اسی وجہ سے آیا ہے کیونکہ وہاں پر مال کی کمی نہیں ہے کیونکہ مال سے کسی بھی ضرورت پوری کر سکتے ہیں اسی لیے مال کی ضرورت ہمیں پڑتی ہے اور جس شعبے میں مال ہوتا ہے وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی اسی لیے وہاں بہتری آتی ہے اگر ہمارے پورے ہندوستان میں مال آئے گا مال کے جو پیسہ ہوگا دولت ہوگی تو ہم پورے ہندوستان میں بہتری کر سکتے ہیں اور اس چیز میں کمی کسی بھی چیز میں کمی نہیں ہوگی روڈ صحیح ہوں گے شہر ہوں گے کالج ہوں گے اسکول بنائیں گے اپنی ریاست کو مضبوط بنائیں گے اور تمام فوجیوں کو ہتھیار وغیرہ دلائیں گے اپنے ریاست کو مضبوط کریں گے اپنے ہندوستان کو مضبوط کریں گے تو جہاں مالی شعبے ہوتے ہیں وہاں پر کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی